मां पायल टूरिस्ट में ॻाल्हायां थी मूंखे न महाब्लेश्वर वञिणो हुओ पंहिंजी फेमली जे साथ अॼु सूमरु आहे न ॿुधरु ॾींहुं वञिणो आहे त नंढी कार चारि ॼणे वारी जा घणो भाड़ो वठंदव सत हज़ार वधीक न आहिनि कुझु घटि कयो आख़िरी घणा छह हज़ार कंदव न मूंखे चारि हज़ार में डन कयो अच्छा ऐं वॾी कार जा घणा वठंदव छह ॼणा ॾह हज़ार आख़िरी मां वधीक वधीक घटि कंदव केतिरो वधीक वधीक अठ करियो ॿुधो हाणे नंढी कार जा तव्हां चारि हज़ार फाइनल त कयो ऐं वॾी कार जा अठ हज़ार त ॿुधरु ई वञिणो आहे त असांखे सुबुह सत लॻे निकिरणो आहे त सते लॻे तव्हां ईंदव न त मतिलबु तव्हां असां सते लॻे जमा थींदासीं हिकु जॻहि ते पोइ साढे सते लॻे निकिरंदासीं सीं ऐं हुते लोकल असांखे घुमिणो आहे त लोकल जा तव्हां घणा वठंदो हिकु ॾींहं जा हिकु ॾींहं जा ॿ हज़ार हलो ठीकु आहे हिकु ॾींहं जा ॿ हज़ार ऐं ॿारहें लॻे बाद हज़ार रुपया एक्स्ट्रा वठंदो हलो ठीकु आहे ठीकु आहे त हिकु अवां तव्हां हिकु ॾींहुं हुते घुमण जा ॿ हज़ार वठंदो ऐं ॿारे लॻे अॻरि असांखे लेट थी वियो त हज़ार एक्स्ट्रा हलो ठीकु आहे त ॿुधरु ॾींहुं सते लॻे नेहरु चौक गाॾी बीहंदी हा ठीकु आहे